हा हार्टरॉक कैफ़े मुंबईअ में आहे जिते न तमामु सुठा सुठा पॉप्युलर जेके बैंड्स इंडिया जा अची करे ॻाईंदा आहिनि जाम सुठा आर्टिस्ट उते परफ़ॉम कंदा आहिनि ऐं ॾाढो सुठो आनंदु ईंदो आहे मज़ो ईंदो आहे रिलैक्स मिलंदो आहे अगरि तव्हांखे आनंदु वठिणो आहे गाननि जो त इहो वर्लीअ में आहे वाडिया इंटरनेशनल सेंटर मुंबई में ऐं ॿारहें बजे खां वठी करे हिकु बजे ताईं इहो चालू मिलंदो आहे तव्हां आराम सां वञी करे संगीत जो मज़ो वठी सघो था